जोंनि खाथि खालायाव गासिबो हारसा बर' दङ जोंबो बावहायनो खाथि खाला हारसाफोरजों थायो बावनो जोंनि खाथियावनो जों बाहायनो हारसा खाथि खाला दङ बावनो हारसा गोजा ल'गाय ल'थाय जोंबाबो बावनो न'आव रायलायो जों बर' राव रावखौनो रायलायो आरो बेखौनो बर' भासाखौनो बाहायो जोंबो खाथि खाला गासैबो जोङो खाथि खालानि मानसियाबो हारसाफ्राबो बावनो दं आरो जोंबो बेखौनो हारसा राव बर' रावखौनो बाहायो बे गामि गासिबो ओनसोलारि बर' रावजोंनो जोंबो बेखौनो अनलायनाय हारसा आरो बर' खौनो हेफाजाब होयो जोंबो बेखौनो रायलायो जोंबो गासैबो बे ओनसोलनिनो मानसि जोंनो गासिबो बर' राव रायलायो जोङो जोङो बे ओनसोलनि जोंनो जोङो गोबां गोबां मानसि जाथिफोर बर' आरो हारसा दङ ओंखायनो जोङो बेखौनो रायलायो बर' रावजोंनो बाहायो जोंबो बे ओनसोलारि बेखौनो जोंबो नोंसोरनि हेफाजाबावनो बायदिसिना थ्रा रायलायो जोङो बे ओनसोलनिनो मानसि जोंबो खाथि खालानिनो मानसि हारसा बर' ज'यैनो दङ दङ खाथि खाला ल'गाय ल'थाय जोङो बर' रावखौनो न'आव रायलायो बर' रावैनो जोङो

गासिबो सानथ्रनो हायै जों बेफोरखौनो जोङो अनलायनाय जालायनाय हेफाजाब आरो बेफोरनो रांखान्थिफोर बे मुलुग संसार जोङो संसाराव सोलिनानै दङ बर' राव